हैलो जय झूलेलाल हैलो जय झूलेलाल मां मैनेजमेंट जी टीचरनी थी ॻाल्हायां ऐं मां ईअं पुछण पई चाहियां की हीअंर फस्ट सैमेस्टर एंड थियण वारो आहे त हिन दफ़े जो पाण खे छा करणो आहे मां अहिड़ो सोचियो आहे की बसि हीअंर सभिनीनि जी परीक्षाऊं पूरी थी वेंदियूं त उनखां पोइ जेको वेकेशन जो टाइम हूंदो त उनमें ॿारनि खे पाण किथे ॿाहिरि वठी हलूं त उहा किथे ॾिसण की कीअं परीक्षा में मैनेजमेंट थींदो वेंदो आहे उहा सॼी फैक्ट्री ॾिसण उनमें कहिड़ा माण्हू कीअं कम था कनि उओ सभु पंहिंजी अख़ियुनि खां ॾिसण ऐं सम्झनि तव्हांजो छा ख़्याल आहे इन बारे में मां मुंहिंजी हिक ॿ मददि आहिनि उन्हनि खां त मां पुछियो आहे उअ बि मूंसां गॾु ई आहिनि त तव्हां भले तव्हांजी ॾिठु सां सलाहु करे न असांखे चओ पाण कॾहिं ॻाल्हाइ था सघूं इ ईअ त थी वेकेशन जी ॻाल्हि हीअंर जेका परीक्षाऊं ईंदी उनमें बि मां ईअं पई चाहियां त पाण कुछ विद्यार्थीनि लाइ जेका थोरा पढ़ाई में थोरा नबड़ा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि कुझु एक्स्ट्रा क्लासिस रखूं ऐं उन्हनि खे बि पढ़ाइण जो मौको ॾियूं मुंहिंजो ईअं ख़्याल आहे की जेको स्कूल जो सम्झ कोर्सिस पूरो थिए उनखां पोइ हिकिड़ो कलाक रखूं हो त पोइ शाम जो त के ॼणा अलॻि अलॻि धंधे ते बि वेंदा आहिनि त हीअंर कॉलेज खां कोई हिकु ॼणो पाण रखी सघूं हिकु कलाकु लाइ न सर मां इयो वीचारियो की पहिरियों मां तव्हांखा कंसर्न कयां पोइ मां हुननि खे पुछियां ईअं सिधो मां कीअं पुछियां त पोइ जो तव्हां हा चवंदा त पोइ मां हुननि सां ॻाल्हि कयां हा लेकिन उन्हनि में त बुक्स जाम हाज़िर आहिनि उनजो कोई बि वांदो न पवंदो हा सर हा सोचो तव्हां कॉलेज खां पंज कलाक चालू रखनि जी असांखे इजाज़तु ॾियो मां सभिनीनि खां विद्यार्थीनि खां पुछियां उन्हनि जे माउ पीउ खां बि फ़ोन करे पुछियां ऐं हा ठीकु आहे जय झूलेलाल